हाल मावनाय जुनार फिसिनाय फिसा फिसा फालांगिफोर आरो गुबुन ओनसोलारि हाबाफोर खामानिफोर जेरै दंफां मिसथ्रि फाहामनाय माइ मिल दाउ फिसिनाय मोसौ फिसिनाय बेफोरखौ उन्दैफोरा उन्दैनिफ्रायनो बिमा बिफाजों थाफानानै आरो गुबुन गेदेर मानसिफोरजों खामानि मावफानानै सोलोङो जोङो गामि ओनसोलाव बेफोरखौ बांसिनैनो नुनो मोननाय जायो मानोना जोंहा जोंनि थांनानै थानायनि जिउआनो गासैबो बेफोरनि सायावनो सोनारनानै फैयो जोंहा आरो गुबुन मैगं थाइगं गायनाय आरो गुबुन खामानिफोरखौ सोमोन्दै बिसोरखौ बिमा बिफायानो फोरोङो मानोना जोंहा बोथोर आरो समखौ नायनानैनो माखासे मैगं थाइगंफोरा जौगायो एबा गिदिर देरो जायफोरनि थाखायसो जोङो मोजां फिथाय मोनो बेफोरखौ फाननानै जोङो जोंनि रां आरजिनायाव एबा जिउ खांनायाव गोबां हेफाजाब मोनो दा बेफोरजोंसो जोंहा जोंनि जिउ खांनायखौ मोजाङै मोजां खुंलांनो हायो